जि'यां कि अस तुसेंगी सनाने कि नेगेटव जेह्ड़ा प्रोडक्ट ऐ तां जि'यां कि हीटर होई गेआ हीटरा दा मतलब एह् नुकसान होंदा जियां कि हीटर लाया तां उसदे कन्नै बिजली बी ज्यादा छिकदा अच्छा ओह्दे बिजलियै बजह कन्नै तां ज्यादा मतलब कि बिल ज्यादा औंदा जि'यां कि कराया देना पौंदा बिजलिया तां उसदा बिल ज्यादा औंदा होर के ओह्दे बजह् कन्नै कुदै तारां मतलब बिल के कुतै बरीक तार लग्गी दी होंदी ते हीटर ज्यादातर लाइट छिकदा तां ओह्दी बजह् कन्नै के पिछले दिनें च एह् होएया के मैं हीटर लाया तां हीटर जि'यां बी हीटर लाया तां अ'ऊं गेआ उठी मैं दाल चाढ़ी ओड़ी ते अ'ऊं गेआ उठी खेढने गी ते पिच्छे आए दिक्खना लग्गेआ तां मतलब कि कोठी गी अग्ग लग्गने पूरियां तारां पलची दियां होर अग्ग लग पता नी केह् होए दा क्रैक होई दियां तारां ते ओह्दी बजह कन्नै कोठी गी अग्ग लग्गना खतरे न होर बड़ा नुकसान होंदा मतलब कि पैसा दा नुकसान होना लेकिन जि'यां के कुदै कोठी गी अग्ग लग्गी जा हीटरै दी बजह कन्नै तां समझो के किन्ना नुकसान होंदा बन्दे दा किन्ना किश रक्खा होंदा अंदर के सौ मतलब के सौ सिस्टम रेके कीता दा होंदा अंदर जानि के जि'यां कि पैसे बी रक्खे दे होंदे पैसे रक्खे होंदे कपड़े रक्खे होंदे जानि कि होर बी कोई डंगर बच्छु अंदर होऐ तां ओह् बी मतलब जली गै जन्दा ऐ समझो के एह्दा नुकसान बड़ा हीटरै होर हीटरै एह्दे कोला हीटर नेईं लाए दा खरा होर एह्दे कोला अपना मतलब कि गैस होई जियां ता एह् ठीक रौह्न्दी होर हीटरा बड़ा नुकसान ऐ असेंगी एह्दी बजह कन्नै